गुड आफ्टारनुन दे आंथ' ओरैनो मेट्रिक परिखा होनायनि उनाव नाइन्टिन सेभेन्टिथ्रि बै समावनो एम इ स्कुलाव आम्बागाव एम इ स्कुलाव हाबदों ओरैनो टेम्प'रारि प्राइभेट हिसाबै बेनिफ्राय नाइन्टिन सेभेन्टि नाइनाव प्रभिन्सियेलाइज जाबायमोन एम इ स्कुला बे प्रभिन्सियेल जानायनि उनाव आं गावनि मोननाय पस्टखौ नागारनानै हाइ स्कुल फसंदों आरो हाइ स्कुला जाबाय आम्बागाव बर' हाइ स्कुल बे एखे केम्पासावनो बेनि उनाव आं रिटायारमेन्ट लादों नाइन्टिन नाइन्टिन नाइन्टिनथ्रिआव प्रभिन्सियेल जादों बे हाइ स्कुला बहुत बोसोरनि उनाव सत्र' बोसोरनि उनाव बेनिफ्राय टु थावजेन्द टु थावजेन फिफ्टिनआव आं रिटायार्मेन्ट लादों सिक्सटि रुपिस सिक्सटि रुपिस द'जि रां अ आं ट'टेल मावनाया प्राइभेटजों आरो नैबे प्रभिन्सियेलाइज्द जानायजों फर्टि टु यार्स माने ब्रैजिनै बोसोर ब्रैजिनै बोसोरनि गेजेराव सब्बिस बोसोरखौ गभरमेन्ट दरमाहा माने मोन्दों बाकिआ प्राइभेट गासैबोथ' गोसोआव गैलिया किन्तु आंनि एचिभमेन्ट आरो बे नैबे आम्बागाव बर' हाइ स्कुलखौ गायसननाय समा जाबाय नाइन्टिन सेभेन्टि नाइन आरो बेनि उनाव गथ'फोरा बर' मिडियामआव हाबनाया खोब बै समावनो आरम्भमोनथ' बै समाव जागायजेननाय त' गथ'फोर खममोन गथ'फोर खम हिसाबै बै समनि जायफोर फरायसा आरो फरायसुलि बिसोर मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेसनि गेजेराव बिसोर फरायनो गोनां जादों बे जाबाय आन्दलन आन्दलननि गेजेराव फरायनायनि थाखायनो हक बा गोदानै बर' बिजों थिसननायनि थाखायनो हक बा जोंनि फोरोंगिरि स्टाफआ सोलायसोल' जानायनि थाखायनो हक माने जिहेतु बेथन गैयालासिनो मावनो गोनां जायो माने सोलायसोल' जाबाय थादों सोरबा फैदों मास मोननै थादों थां बे थांफिन्दों गुबुन साख्रि बाख्रि मावहैदों बे जायफोर थालांबाय बिसोरो नाइन्टिन नाइन्टि थ्रिआव बिसोर प्रभिन्सियेलाइस्द जानायनि खाबुखौ मोनो प्रभिन्सियेल जानायनि रेगुलार पस्टखौ मोननायनि खाबुखौ मोनबाय दा नै बे जितु प्राइभेट समाव जितु जोङो टिचारफोर मोन्दोंमोन खोब खम समनि थाखाय माने सोरबा मास मोननै दाननै सोरबा दानथाम बेबायदि सोरबा बोसोरसे आरो बेबायदि फोरोंनायनि थाखायनो जानो हागौ बा नैबे आन्दलननि थाखायबो जानो हागौ बै समाव रिजाल्टआ एथ' मोजां नङामोन थेवब्लाबो फैयै फैयै उनावहाय रिजाल्टआ लासै लासै मोजां जाबोदों आरो मोनसे गोजोन्थाव रादाबा बेनो हायेस्ट जितु रिजाल्ट बे जाबाय जेरै नाइन्टि सेभेन पार्सेन्टमोन नाइन्टि सेभेन पार्सेन्ट रिजाल्ट लाबोनो हादों थार्टिसिक्स केण्डिडेटमोन बेनि गेजेराव थार्टिफाइभआ उथ्रिनो हादों आरो बै सासेयाबो जायआ गाज्रि जादों बेबो एक्चुवेलि माने आनजादखौ होनो हायासै त' हाण्ड्रेट पार्सेन्ट जानायनि सम्भाबनया दंमोन हाण्ड्रेट पार्सेन्ट जायासै नैबे आनजादखौ होनो हायिनि थाखाय त' थार्टिफाइभ थार्टिसिक्सआव माने थार्टिफाइभआ पास खालामदों आरो गेदेर मानसि बेबायदि जानायनि बेयाव मोनसे रेकर्ड दङ नामा बर' मिडियामजोंनो फरायनाय बै समनि जोंदाव दैमारि होननाय बे जकरा गामिनि बिमा बिफा बिफा गैया बिमा दङ बिथाङा सेभेन्टिसेभेन पार्सेन्ट लानानै स्टार मार्क लानानै बिथाङा पास जादोंमोन बेनो हायेस्ट माने मार्क मोननो हानाय गथ' बिथाङा दायो एम एस सि फोजोबनानै खामानि मावो आरो स्कुलावनो खामानि मावो आरो

अ थेंक इउ